بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھروں میں خوشیاں معاشرے میں ان کے رستے داروں میں اور ان کے پریشانیوں پڑوسیوں میں خوشیاں ہوتی ہیں اس کے بعد بچے کا ایک اچھا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ بچے پر اس کے نام کا اثر پڑتا ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچے کا صحیح نام رکھیں اور اس کے بعد ان کا عقیقہ یعنی کہ اس اور منڈن عقیقہ کرنا مسلمانوں میں سنت ہے جوکہ ہر ایک مسلمان اپنے اولاد کی عقیدہ عقیقہ کراتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک اچھا نام رکھتے ہیں اور گھروں میں خوشیاں ہوتی ہے اور بہت سے لوگ خوشی میں معاشرے اپنے گاؤں اپنے ولیج میں بھوج کراتے ہیں اور بچے کے بارے میں

اچھا سوچ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا وہ بنے گا اور پھر اگر بچے کی اگر بچے کے نام اچھا رکھے تو اس کے پتا کو اس کے گارجین کو چاہیے کہ اس کی اچھی پرورش دے اور ان کے ساتھی سنگت کا بھی زیادہ خیال رکھے کیونکہ بچے کو جس طرح کا معاشرہ ملتا ہے وہ اسی طرح میں ڈھل جاتا ہے بتایا گیا ہے کہ امی کا جیسا سنگت ہوتا ہے ویسا سنگت کا اثر ہوتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچے کو اچھا پرورش دے اچھا پڑھائیں اچھا لکھائیں اور تاکہ وہ ہمارے نام کو روشن کرے ہمارے گاؤں کو ہمارے سماج کو اور یہاں تک کہ ہمارے ملک کے نام کو روشن کرے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچے کا اچھا سے اچھا نام رکھے کیونکہ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ بچے پر تین چیز کا اثر پرتا ہے سنگت کا نام کا اور ماحول کا